हँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम हँ हाँ अपने पास कोनो सब्जी बिकाइत छै मिलैत छै अच्छा तऽ जी जी आ तऽ क कोबी कऽ भाव कोना चलैत छै सर

तऽ हमरा हाँ हमरा कच्चा मिर्चाइ लेबैके यऽ आओर फूलकोबी लेबऽके यऽ मिल जयतै हमरा फ्रेश सब्जी लेबऽ के यऽ फ्रेश सब्जी मिलतै ने हँ हमरा ताजा ले हमरा ताजा लेबऽ के यऽ हँ जी जी तऽ चुना मिर्चाइ की रेट चलैत छै आइ कल्हि जे आओर अपना अपना अपना पास ई बन्धागोभी छै जी कि होइत छै हूँ अच्छा तऽ अदरकमे रेट अदरक कऽ रेट एक सै बीस रूपये

तऽ हमरा लेबाकऽ यऽ अहाँ अदरक लेबाकऽ यऽ फूलकोबी लेबाकऽ यऽ हँ हँ हँ मटरो चाही हमरा हाँ तऽ अपना पर कतेक अबै बला छै सब्जी मतलब बहुत लेबाक छै अच्छा हाँ हँ हमरा आज हीके लेबाक छै जरूरत छै जरूरतके मुताबिक तहन हमरा बहुत लेबऽ के छै कतेक अहाँसे लेबै हाँ जे छै ने हमरा कमसँ कम हँ पाँच के जी बन्धागोभी अच्छा हँ हँ हँ अच्छा जी हाँ अहाँक अपनेक ई दोकान कतेक बजे खुलैत छै

अच्छा पूरा एवेलेबल छै पूरा मेटेरीयल पूरा मेटेरियल मिल जयतै ने अच्छा ठीक ठीक